आं हॅलो सांग गो सलोनी हय येलो न्हू फाटले दिसांनी टूवेल्ताक आसले न्ही मेळ्ळी गो एटी सेवन तुजें खंय तुजो बाबू आशिल्लो न्ही गो ताची कितली येली गो बरें आसा तर दोगांय बरी हेतून पास जाली तेंच आतां चितोंक जाय गो ताका आतां सद्या कनफुयज जालां गो खंय कितें वचपाचें कितें च्युज करपाचें सायन्स काय आर्टस कॉमर्स तें तें मातशें खंयचे हेतून गो कळें तुका कळें तुका म्हळ्यार अशें गो सायन्सान हेतून सगळें आ लायनो बीन हय तशें मागीर आतां ताजेंच चित्तालें की हें करपाचें शें नीट दिवपाची चित्तालें गो तें तुजो बाबू कितें दितलो आ कितली भुरगीं आसा तेंच तेंच म्हुणून हांव चित्तालें कितें ताका पयलीं हेतून घालपाचें बी एस सी घालपाचें शें मागीर समज ताका मागीर सायड बाय सायड समज ताका नीट करपाक जाय जाल्यार ताका करपाक जाता न्ही हय अशें चित्तालें गो हय तेंच कॉलेज खंयची गो खूब जाल्या गो समज बी एस सी करपाक पी ई एस आसा न्ही कॉलेज ऑफ आर्टस एण्ड सायन्स मागीर मगो एक साखळे आसा मागीर पणजे आसा अशी आसा गो भरपूर बट तें खंयसूर बरें कॉचींग दिता तें मेन न्ही तेंच

एक दीस मगो सगळ्यां कडेन वचून ये चवकशी काडूंक जाय म्हळ्याक कशें कितें तें कित्याक एकदां मागीर च्युज केलें की सोडूंक मेळना न्ही सारकें मागीर तेंच करचें पडटा बरें सारकें च्युज करपाक नाका तेंच बरें तर गो बरें बरें आं